ہمارے باغ میں کچھ سبزیوں کی پیڑ ہیں جیسے لوکی سیم اور کچھ پھول لگے ہیں اور کچھ پپیتے کے بھی پیڑ ہیں جب ان میں پھل ہوتے ہیں تو ہم انہیں محلے کے لوگوں میں بھی بانٹتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال میں تھوڑی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کچھ کیڑے آ جاتے ہیں ان پہ یا کبھی کوئی ایسے جانور اس پہ رہنے لگتے ہیں جن جو ہمیں نقصان دیتے ہیں جیسے ایک گرگٹ نے اس میں کہیں گھر بنا لیا ہے اور وہ اکثر گھر کے اندر بھی آ جاتا ہے اور بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسے پیڑ پودوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں جن سے لوگوں کو الرجی بھی ہو جاتی ہے ہمیں خود چھینکیں آنے لگتی ہیں جیسے ہی ہم ان کے پاس جاتے ہیں صاف صفائی کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے